پولیس ہمارے علاقے میں جرائم اور حادثات کو کنٹرول کر رہی ہے اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے چاہے شہر کی حفاظت ہو چاہے گاؤں دیہات کی ہو پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کی حفاظت کرے اور حفاظت کے سلسلے میں یہ اقدام کیا جا سکتا ہے کہ لوگ جو بھی شہر میں آئیں تو اس شہر کے ایک ایک لوگوں کی انٹری ہو یعنی کہ ڈیٹا ان کے پاس موجود ہو کہ کس علاقے میں کون لوگ رہتے ہیں کہاں سے آئے ہیں کتنے لوگ آئے ہیں کب آئے ہیں اس طرح سے تحفظ بڑھ سکتی ہے شہروں کی بھی اور دیہات کی بھی